हमर गाम मे जे दुर्गा पूजा कृष्णाष्टमी एहन एहन बहुत महत्वपुर्ण पाबनि सभ जे होइ छै ओहिमे तऽ बिहारके गायक सभ आबिते छै आ ओ गायक जे मैथिलीमे गीत भजन सभ जे गाबै छै ओ हमरा सभके हमर गाममे सभके बहुत नीक लागै छै आर ओ मतलब ओ गीत मतलब एहन रहै छै भजन सभ विद्यापति भोला बाबा दुर्गा जी सभके अनेको मतलब भजन सभ रहै छै जेकि सुनैमे बहुत सुन्दर लागै छी